नमस्ते नमस्ते बोलिए हाँ मुझे स्कूल का ड्रेस सिलवाना था यूनिफार्म तो आप खाली है क्या तो मेरे यहाँ तीन सौ बच्चे हैं तो आप आकर नाप आप ले लीजिए और सिल कर तो कितना होगा मैं आपको कपड़ा दूँगी बच्चे अलग अलग क्लास के हैं छोटे बच्चों का कितना है और बड़े बच्चों का पर मुझे उसका सिलाई परफेक्ट चाहिए तो ऑर्डर कितने दिन में आप लोग कंप्लीट करेंगे नहीं मतलब लड़की लोगों के लिए प पैंट और शर्ट चाहिए और छोट बच्चियों के लिए छोटी लड़कियाँ रहेंगी तो उनके लिए स्कर्ट और शर्ट चाहिए और बड़ी लोग रहेंगी तो उनके लिए सूट सलवार बच्ची हैं छोटे बच्चे है तो उनको हाफ पैंट और शर्ट और बड़े बच्चों को फुल पैंट और शर्ट और फिर वह ज़्यादा मत रखिए क्योंकि मुझे एक दो बच्चों का नहीं सिलवाना कम से कम तीन चार सौ बच्चे मेरे स्कूल में है सिलाई मुझे अच्छी चाहिए बस यह ना कीजिए सिल दें फिर बच्चे के माता पिता लोग आएँ तो ले ही ना बोले ऐसा है वैसा है तो आप का दुकान मतलब वो किधर है शॉप आपका दुकान किधर है किस एरिए में पड़ता है इससे पहले जो शर्ट रहेगा ना आप मेरे स्कूल में से बैच भी लगा दीजिएगा भारत भारतीय हाई स्कूल के नाम से उसपर फिनिशिंग रहना चाहिए क्योंकि उसपे नाम दिखना चाहिए पूरा नहीं नहीं एक महीने में तो स्कूल अभी कुछ दिन में ओपन हो जाएगा दस दिन में तो एक महीने में क्या करूँगी हाँ तो आप दर्जी तीन चार रख लीजिए फटाफट मुझे कंप्लीट करके दीजिए ठीक है नमस्ते